हाँ भइया नमस्ते हमें जाना है भइया विन्धाचल सुनो कितना भाड़ा लगेगा आटो का हमारे लोग चार पाँच हैं पन्द्रह सौ फिर भइया चले आएंगे और फिर सीतामढ़ी का कितना लेंगे कुछ कम नहीं करेंगे भइया हाँ भइया है चार पाँच आठ सौ में नहीं हो जाएगा और हमें हम ना काशी जी जाना है फिर वहाँ का भाड़ा कितना लगेगा ठीक है भइया हम काल करेंगे तो आ जाना और रुकेंगे भइया हम वहाँ पे स्नान करना है वहाँ स्नान करना है हमें घूम के देखना है फिर दर्शन करना है काशी जी का कम नहीं होगा भइया ये विन्धाचल में तो लाइन लगी रहती है लंबी लाइन वहाँ भी दो तीन घंटा लगेगा स्नान करो फिर दर्शन करो फिर दर्शन करेंगे और

नहीं भइया पेट का सवाल है सबका अब हमारे बच्चे कह रहे है कह रहे है अयोध्या भी चलने के लिए राम मंदिर बन रहा है वहाँ भी देखने के लिए

ठीक है भइया वहाँ का भाड़ा कितना लेंगे आप बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं आप ठीक है भइया हम जब कहेंगे तब आप चले आना ना नमस्ते भइया